ہندوستانی صحتی نظام کا اگر ہم بات کریں تو بہت اچھا تو نہیں کہا جا سکتا لیکن ٹھیک ٹھاک ہے کیوکہ جب ہم سرکاری ہسپتالوں کا دورہ کریں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ وہاں انتظامات کی بہت کمی ہے مثلاََ دوا کی کمی ڈاکٹرس کی کمی نرسوں کی کمی صفائی اور ستھرائی کی کمی اس کے علاوہ اور بہت ساری کمیاں نظر آئیں گی جو کہ نہیں ہونی چاہیے اور اس کا واحد ذمہ دار موجودہ سرکار ہے کیونکہ سرکاری ہسپتال عواموں کی سہولت کے لیے بنائی گئی ہے جو کہ سہولت کم اور مشکلات کا زیادہ باعث بنتی ہیں کیونکہ جس طرح سے ہندوستانی میڈیکل سائنس پوری دنیا میں اپنا ڈنکا بجا رہی ہے وہیں عوام کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی تو حکومت کو چاہیے کہ ان ان ساری کمیوں پر غور کرے اور جلد از جلد اس کو ٹھیک کرے